स्कूले दे बाद इक मतलव बच्चें ई टयूशनां होनी चाही दियां इक ऐक्सट्रा क्लास हेनी चाही दी बच्चे हून स्कूल च जेह्ड़े बच्चे पढ़दे हून टीचर जेह्ड़े होंदे सारे बच्चें उप्पर ध्यान नेंई देई सकदे हर इक इक इक बच्चे उप्पर ध्यान नेंई देई सकदे ते ओह् बच्चा नेईं पढ़ी सकदा इस करियै टयूशनां पढ़ाना जरूरी होंदियां भला उनें जेह्ड़ा टयूशन च एह् होंदा कि अस मतलव हर इक चीज़ शैल करियै पढ़ी सकने आं अस पुच्छी सकने स्कूल च काफी बच्चे होंदे इन्ना टैम नी होंदा साढ़े कश बच्चें कश पढ़ने दा इन्ना शैेल करियै पढ़ी बी नी सकदे हैन इस करियै उनेंगी गी टयूशन च शैल करियै मतलव शैल ऐक्सट्रा कलासिस पढ़ी सकदे न ओह् शैल करियै चार पंज घैंटे पढ़ी सकदे होर होर त्यारी करी सकदे शैल करियै पढ़ने दी जियां मां प्यो जेह्ड़े बच्चे नेंई पढ़दे हैन स्कूल च उने मतलव ऐक्सट्रा कलासिस लब्भी जंदियां शैल करियै टयूशन आह्ली मैडम शैल पढ़ांदी उ'नेंई ऐक्सट्रा क्लासिस पढ़ने आस्तै उनेंगी शैल करियै होर शैल इंटैलिजैंट बच्चे फस्ट आई सकदे होर टीचर शैल नॉलेज़ देई सकदे जियां हून किश बच्चे होंदे जेह्ड़े नेंई पढ़दे हैन स्कूल च उनें मां प्यो टयूशन भेजदे शैल करियै पढ़ी सकन होर होर शैल करियै पढ़ी सकन जेह्ड़े जियां हून केंई बच्चे जियां मैथ नेंई केंई बच्चेंई मैथ नेंईं औंदा ऐ ओह् मैथ पढ़ी सकदे शैल करियै मैथ ओह् टयूशन आह्ली मैडम इन्ने शैल करियै पढ़ाई समझाई सकदी स्हानू टयूशन च एह् होंदा कि स्कूल च स्हानू इन्ना टाईम नेंई लब्भी सकदा चाली पंजताली मैंट लब्भदे ओह्दे च अस इन्ना पढ़ी नेंई सकदे सैल करियै हर इक सबजैक्ट गी इस करियै टयूशन होंदी टयूशन च स्हानू शैल करियै इक टाईम लब्भदा स्हानू पढ़ने दा शैल करियै अस उस चीज गी समझचै टीचर कशा शैल करियै पढ़चै उस चीज़ गी समझी सकचै इक स्हानू हर इक चीज़ दा समझ आई सकदी स्कूल च अस मैड़म गी इन्ने डाऊट अस क्लीयर नेंई करी सकदे अपने इस करियै अस टयूशन च टयुशन आह्ली मैड़म कशा शैल करियै डाऊट कले्यर करी सकदे अपने इक जियां स्हानू कोई चीज़ नेंई आ अस मैड़म कशा पुच्छी सकदे मैड़म जी साह्नू एह् नेंई अवा दा ते इस करियै शैल करियै पढ़ना स्हानू फस्ट आई सकने आं अस शैल करियै पढ़नै कशा शैल पढ़ना होंदा टयूशन साढ़े आस्तै बड़ी जरूरी होंदी